न मां त्योहारनि धार्मिक अवसरनि ते मूर्तियूं कोनि ठाहियूं आहिनि पर मुंहिंजे अॼु आसे पासे में जेके नंढा ॿार रहंदा आहिनि उन्हनि खे मां कॾहिं कॾहिं क्ले मां मूर्तियूं ठाहे ॾींदी आहियां जंहिंमां थी हिन दफ़े जेको गणपति गणेश उत्सव वियो उनमें असां सभिनी गॾिजी करे हिकु ॿ गणेश भॻवान जी मूर्ति ठाही हुई क्ले मां थी ऐं उहे असां सजायूं हुइयूं ऐं तंहिंखां पोइ उन्हनि जी पूॼा बि कई हुई इन खां अॻु में हिकु ॿ दफ़ो मां मुंहिंजी नंढी भेण सां जेकी अठे ॾहें साले जी आहे उन सां गॾु रमंदे रमंदे ईअं ई क्ले सां मूर्तियूं ठाहियूं आहिनि या कॾहिं ॾीया ठाहियां या कॾहिं कुझु बांसुरी ठाही अहिड़ियूं शयूं ठाहियूं आहिनि